जोंहा गाबोन फुङावहाय फरायसालियाव मोनसे प्रग्राम दं दा बेनि थाखायनो थामजिसो काप साहा नांगोन बे साहाखौहाय गोदै खम होनानै फुदुं आरो लोगोसे जोंनो रुथिबो नांबावगोन थामजिथासो दा बे रुथिखौहा रुथिनि बे ओंख्रिखौहाय मा मा होनांगोन मा होनो बेखौ मस्ला मस्लिखौ खम होनानै बानायनांगोन आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनो मिनारेल अवाटार दैबो नांगोन आरो थामजिथा बटलसो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा माने सानजौफुआव माने ओंखाम जागोन बे बेयावहाय जोङो बेदरबो खालामनाय जागोन दा बेदरावहाय मा माखौ मस्ला मस्लिखौ बारा दाहो खम हो मस्लाखौहाय आरो लोगोसे माबाबो खालाम दालि आरो बिनिफ्राय लाब्रा बेफोर बेवहाय मस्ला मस्लिखौ बारा दाहो खम होनानै हो मसलाखौहाय